जी दवाईयाँ लेने पे आम लोग सहमत है क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल गईं हैं कि अगर आदमी हर आदमी दवाई पे जीता है अगर वो दवाई पे नहीं नहीं दवाई ना मिले उसे तो उसका कुछ भी हो सकता है क्योंकि बोहत सारी बीमारियाँ फैल चुकी हैं और हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी मौजूद हैं जिसमें लोग गो को मुक्त इलाज मुक्त दवाइयाँ मिलती हैं लेकिन बाढ़ियाँ इलाज के लिए लोग प्राइवेट ही हॉस्पिटल में जाते हैं क्यूोंकि वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं सिर्फ़ दर्द बुखार के लिए दवाई मिलती है और यहाँ पे अच्छे इलाज भी नहीं होते हैं और हम अपना कमाई का एक चौथाई भाग दवाई में खर्च करते हैं हर महीने क्योंकि दवाई पे हमारे हम लोग जी रहे हैं क्यूोंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया के कारण यहाँ पे पानी अशुद्ध हो चुका है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ अभी फैल रही हैं इसीलिए दवाई लेना बहुत ज़रूरी हो गया है